ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پہ جلیل ڈاکٹر دیجیے ذرا ہیلو جی ڈاکٹر جلیل سے بات ہو رہی ڈاکٹر صاحب میں لاسٹ ٹائم آپ کے پاس آیا تھا دو تین دن پہلے جیسا باڈی پین اور تھوڑا سا بخار بھی تھا میرے کو آپ جو گولیاں ٹیبلیٹ بھی لکھے تھے آپ میرے کو تو لیکن اس سے میرے کو کچھ خاص فرق نہیں ہوا بلکہ جو ہے نا تھوڑا اور زیادہ ہی ہو گیا ایسا دکھ رہا میرے کو یہ میں یہ تھرسڈے ہاں تھرسڈے کے دن آیا تھا میں آپ کے پاس تھرسڈے کے دن آیا تھا تو آپ نے جو ہے تین دن کے جو ہے دوائیں لکھ کے دیے تھے جی ہاں لیکن وہ دواؤں سے کچھ بھی فرق نہیں ہوا تو اسی لیے میں آپ کو بولا کہ اسی لیے میں سوچا کہ آپ کو کال کر لوں گا اگر آپ جو ہے نا چینج کر کے اگر دیے تو دے دیتے ابھی میں اپنے یہاں پہ ہوں گھر کے طرف ہی ہوں جی ہاں ہے نہیں میں آپ کو بتایا تھا نا نہیں نہیں نہیں کمی بیشی میں کچھ بھی نہیں کرا تھا میں میڈیکل سے ہی گیا تھا جو آپ لکھ کے دیے بس میں وہی گولیاں جو ہے جی ہاں آپ کو بتایا تھا نا میں آپ ہچ بولے نا وہ میڈیکل پر سے لو بول کے تو میں وہی میڈیکل پر سے لے لے کے میں آپ کو بتایا بھی تھا جی تھرسڈے کے دن آیا تھا جمعرات کے دن آیا تھا میں

نہیں گولیاں ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں ہوا اس سے وہی میرے کو بخار ویسی ایچ ہے باڈی پین بھی ویسی ہے سر میں درد بھی ویسی ہے کچھ فرق نہیں ہو رہا

جی جی جی ٹھیک ہے تو پھر میں کل ہی آؤں یا پھر ابھی آپ اگر بول دیے فون پہ تو میں جو ہے نا لے لیتا ہوں جی جی جی ٹھیک ہے مناسب جی جی ٹھیک ہے جی